اردو زبان کی تاریخ میں کئی زبانوں اور ثقافتوں کا اثر نمایاں ہے یہ اثرات مختلف دوروں میں آئے فارسی کا اثر مغل دور میں فارسی سرکاری زبان تھی اس دوران فارسی الفاظ محاورے اور اس اسلوب اردو میں شامل ہوئے فارسی کے علاوہ فارسی رسم الخط بھی اردو میں استعمال ہونے لگا عربی کا اثر مذہبی اور تعلیمی میدان میں عربی زبان کا بڑا اثر رہا ہے قرآن اور اسلامی تعلیمات کی وجہ سے عربی الفاظ خاص طور پر دینی اور علمی اصطلاحات اردو میں شامل ہوئے ترکی کا اثر مغل دور میں ترکی حکمرانوں کی زبان تھی جس کی وجہ سے ترکی الفاظ بھی اردو میں شامل ہوئے ہندی کا اثر اردو کا بنیادی ڈھانچہ اور گرامر ہندی سے ملتی جلتی ہے دیہاتوں اور عام لوگوں کی بولنے بولی نے اردو کو ایک مخصوص شناخت دی انگریزی کا اثر برطانوی راج کے دوران انگریزی کا بڑا اثر رہا ہے رہا اور بڑا اثر پڑا تعلیمی تکنیکی اور جدید اصطلاحات کے لیے انگریزی الفاظ کثرت سے استعمال ہونے لگے دیگر علاقائی زبانوں کا اثر پنجاب سندھ بلوچستان اور خیبر پختونخواں کے علاقائی زبانوں نے بھی اردو کے ترقی میں حصہ لیا اردو ایک ملٹی لینگویج ہے جو مختلف زبانوں اور ثقافتوں کے ملاپ سے وجود میں آئی ہے اس کی خاصیت یہی ہے کہ یہ مختلف زبانوں کے اثرات کو اپنے اندر سموتی رہتی ہے